म्हजो आवडतो छंद म्हणल्यार अशें आमच्या राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यांत वचप आनी आमच्या जशें राज्यांनी कल्चर चल्लां जशें आमच्या राज्यान शिगमो फुगडी किंवां दुसरे दुसऱ्यांचे कल्चर जात्रा आसता अशें दुसऱ्या राज्यांत कशीं करता ती ते पळोवपाची म्हळ्यार आमच्या राज्यांत हे ह्या राज्यांत कशीं जात्रा जावूंं देवाची कितें आसा जाल्यार कशें करता त्या राज्यान कशें करता दुसऱ्या दुसऱ्या राज्यांत वचप पळोवप आनी तें बरोवप ते खंयच्या राज्यांत कशें चल्ला अशें म्हाजो आवडतो खूब आवडतो छंद